कानूनी कागजके दस्तावेज छै ई मने अथी ओ ठीके बनेलके गाड़ीके कागज पत्तरके बिना किछु नहि होइ छै जब तक कागज पत्तर नहि रहतै तब तक ने कागज ने पत्तर ने फॉर्म तऽ चीटिंग मारनाइ मारै छै ने लोकसभ ने कागज ने पत्तर ने फॉर्म तऽ ई ई जे छै ने कागज पढ़ना चाही कागज पत्तरके बढ़िएँ रहै छै आ दस्तावेज जे छै ने तब अहाँके कर्मचारीके हाथमे रहै छै कानून दस्तावेज जे छै अनुभव ई छै कि दस्तावेज मने जमीनके रसीद समय समयपर कटा लिअ समय समयपर अपडेट रहतै ऑनलाइन ऑफलाइन सभ कटै छै दस्तावेज कम्प्लीट रहतै ठीक रहै छै आओर ओकरामे सभसँ सुन्दर काज रहै छै दस्तावेज अगर सभकिछु ठीक ठाक कागज पत्तर रहै छै तब नीक